नाल ही हून जेह्ड़े बच्चे अजकल्ल दे डो जेह्ड़ा अजकल्ल दे इनेंगी पता ही निं कि केह् केह् खेढां होंदियां केह् केह् नेईं खेढां होंदियां पैह्लें बच्चे खो खो खेलने स्टापू खेलना चुल्ली दियां रोटियां खानियां उंदे च स्वाद बड़ा ही हून ते गैसां दी रोटियां ते गैस्सें दा ते कोई सोआद ही निं ऐ ते एह् ते मार्डन हो गे ना अजकल्ल दे जेह्ड़े नै ते एह्दे बिच्च कुछ मजा निं जिन्ना डोगरें बिच्च मजा ना इन्ना होर किते निं ऐ डोगरेआं बिच्च और केह् फिल्मां डोगरी दिक्खनियां बिच्च केह् नां ड्रामें डोगरी दिक्खने इन्ना दिल करना बिच्च दिक्खने दा ते बाद बिच्च केह् नां हून डोगरे केह् नां बच्चे केह् नां घर घरों जाना पढ़ने गी जाना खेलन तुर पौना नंगे पैरें चली जाना बस्ते पकड़ने पता ही निं फट्टियां वी पकड़नियां ते हून तै जमदे बच्चे ही मतलव पैन ऐ ते पैह्ले जमाने च ते हून च बड़ा फर्क ऐ पैह्ला जमाना पैह्ला ही पैह्लै डोगरेआं दे जेह्ड़े ही खेढां दिक्खने आह्लियां होन्दियां ही मांवां दिक्खी दिक्खियै खुश होन्दियां ही साढ़े बच्चे केह् करा दा केह् नेईं तलामां ते जाना कपड़े धोन तलां ते उत्थूं सुकाने केह् नां न्हान वी जाना तलावां ते हून दिनो दिन फर्क पे करदा ऐ ते बाकी डोगरा कलचर जेह्ड़ा साढ़ा बड़ा ही शैल मैनू ते बड़ा ही पसंद ऐ डोगरा कलचर मैनू मतलब ना इंग्लिश ना हिन्दी एह् कोई चीज निं पसंद ऐ डोगरी च कोई ड्रामा चले करदा तां वी में दौड़ियै जन्नी टी वी च द दिक्खनी आं सोहाग गाए करदे होन तां कुछ वी कोई वी गल्ल डोगरी च होए करदी होऐ ना मेरा सब तो पैह्लें के में टी वी कोल बौना कम्म करां जां नेईं करां ओह् दिक्खना जरूरी कि मतलब मैनु इन्नां इंटरस्ट ऐ मतलव डोगरी बिच्च आप्पू ते मिगी हालें इन्ना बोलदी निं ऐ लेकिन फिर बी मैनु बड़ा गै बिच्च बोलनी आं में पंजाब दी रैह्नें आह्ली आं ते इस करके बिच्च थोह्ड़ी पंजाबी आई जंदी ऐ ते बाकी जेह्ड़ा डोगरे हैन निक्के निक्के बच्चे नंगे पैरे स्कूल गेदे केह् नां उत्थै दौड़े अध्दी छुट्टी घर आना दिलै रोटी खानी सारे बच्चे नै कट्ठे बेहियै खानी रुट्टी इयां जियां कोई पिकनिक मनान गेदे होन्ने आं अध्दी छुट्टी जिसलै होनी ते उसलै इ'यां रुट्टी खानी सारें जने बंडियै खानी ते स्कूल च मजा आना गेमां खेलनियां स्कारफ ड्रील होंदा ही हून ते रेह्दा ही निं ऐ पैह्ले एह् चीजां ही स्कूल बिच्च असी खेढदे ही ते करदे ही ते हून डोगरें दा मतलब बड़ा ही नां उच्चा असी करना चाह्ने आं कि जिन्नी वी साढ़ी डोगरी भाशा उच्ची होए उन्नी साढ़े वास्ते ठीक ऐ ते हून ते मतलब डोगरी साढ़ी बड़ी बड़ी दूर तक चली गेई ऐ ते साह्नू इन्नी खुशी होंदी ऐ कि डोगरा वी कलचर जाग्गेआ साढ़ा अपना बड़ी खुशी ऐ इन्नी खुशी ऐ कुछ कैह्ने दी गल्ल निं ऐ ते